हेलो हँ हेलो कहैत छी हँ सुनू सुनू जे से हमरा ने मोटर खराब भऽ गेल छै आ मोटर खराब भेल छै पानि नहि आबि रहल छै बहुत ज्यादे जे छै हमरा ओहिमे प्रॉब्लम भए रहल छै अहाँकेँ आबैके अछि तैँ हमरासभके नहाएल नहि होइए पानिमे खाना बनायमे दिक्कत होइत रहैए कपड़ा खीचैमे दिक्कत होइए पानि भरैमे दिक्कत होइए बहुत ऑब्जेक्शन छै अहाँके आबै पड़त एबै अहाँ आइ जे कतेक लेट लागत मुदा अहाँकेँ पाँच दस मिनटके गप्प नहि छै हमरा जल्दी पाँच दस मिनट नहि नहि दस मिनटसँ बेसिओ लागै पाँच मिनट मतलब काज हम बैसल रहबै हमरा बहुत इमर्जेन्सी अछि अहाँकेँ जल्दी आबैके हँ बहुत इमर्जेन्सी छै नहि तुरन्त तुरन्तमे कतेक मिनट तबो हँ हँ अच्छा अच्छाअहाँ बजैत बजैत कतयसँ छियै अच्छा महिषीसँ जे छै दरभङ्गा जे छै तऽ अहाँकेँ बहुत लेट लागत अहाँकेँ अच्छा अहाँकेँ जे बहुत लेट लागि जायत दू घण्टा तीन घण्टा तीन घण्टा लागत नहि हँ दै छियै एरोप्लेनसँ एबै जे अहाँ कहै छियै तीन पाँच मिनटमे आबि जायब हम की बाजै छियै यै अच्छा नहि नहि हम दरभङ्गासँ बाजै छियै तऽ हमरा भेलै जे अहूँ महिषीएसँ छियै तैँ लेकिन हमरा तऽ भऽ जेतै अहाँसँ लेट भऽ जेतै तहन केना तीन कारसँ एबै अपन कार अछि कि कैबवला कारसँ एबै आ कि लेकिन हम हमरा तऽ होइए जे अहाँ जल्दी आबियौ लेकिन कारसँ जे छै एखन भऽ की रहल छै दरभङ्गामे किछो घटना भऽ गेल छै तऽ जाम लागै छै अहाँके जाम ओहिमे आबैमे लेट लागत ने हँ बहुत इमर्जेन्सी अछि तार जे छै ने मोटरवला ओ मोटरवला तार कटि गेल छै आओर बच्चासभ ढेरी बौआसभ अछि आओर बौआसभ जा कऽ छू लेत देतै एहि लए कऽ डर होइत यए ने बुझैत नहि ने छै ओसभ ठीक अच्छा अच्छा अहाँ आबियौ कनिटा जल्दी आबियौ ठीक छै हँ हँ ठीक छै धन्यवाद आबि जायब जल्दीसँ